न'खराव हौवा आरो हिन्जावनि गाहाय हाबाया जाहैबाय जे सासे हिन्जावनि गुबै हाबायानो जाहैबाय गावनि फिसाइखौ सिबिनाय आरो बेनि उनाव गावनि फिसाइनि जा बिमा बिफा जे बिहाव बिखुनजो बेखौ सिबिनाय आरो नैथियाव दङ जे हिन्जावफोरनि खामानि हिसाबै दङ ओंखाम ओंख्रि संनाय आरो हौवाफोरनि खामानि हिसाबै दङब्लाथाय जे गावनि बिसिया बा हिन्जावा

संनाय खावनाय हाबा मावो बे संनाय खावनायाव बे अर जरायनो थाखाय बन सिननानै होनाय आरो न'खराव संनो थाखाय मानि आंखाल जादों बे आंखालखौ सुफुंनानै होनाय

न'खराव हौवा आरो हिन्जावफोरनि गेजेराव खामानिखौ बे बायदिनो राननाय जायो जेरै गोदोनि खौ बुंनो थाङोब्ला गोदोनि सुबुंफोरा जेरै फिसा हिन्जावखौ बांद्राय फरायनो होआमोन जेरै बांसिनै न'खरनि खामानि मावनायाव फिसा हिन्जावखौ बाहायोमोन न'खरनि संनाय खावनाय गायनाय फुनाय बायदि हाबायाव बांसिनै फिसा हिन्जावखौ बास बाहायोमोन बांद्राय फरायनाय बेलायाव बांद्राय बिहोमा गैयामोन बे हौवा फिसाहौवाफोरखौ बांसिनै फरायनो होयोमोन आरो गोदोनि बिमा बिफाफोरा दा बिदिनो दानि मुगाखौ लायोब्ला दानि मुगायाव जे फरायनांगौ बेलायाव हिन्जावफोरनियासो बांसिन मानो होनना बुङोब्ला बांसिनै हिन्जावफोरा मानि थाखाय फरायनांगौ होन्नानै बुङोब्ला हिन्जाव माहारिया इउनाव गाव गावनि फिसा फिसौफोरखौ फोरोंनो गोबां हेफाजाब होयो आरो हौवाफोरनि बेलायाव बुङोब्लाथाय हौवाफ्रा जेरै न'आव थाथिंनो

मानसि जेरै जेराव मेराव बिजनेस बायदि खारथिंनांगौनि गोनांथि जायो बेनि थाखायनो हिन्जावसाफोरनि फरायनांगौआ दानि जुगाव जोबोद गोनांथि